जीअं त हाणे नयूं कंप्यूटराईस्ड गेम्स निकितियूं आहिनि जीअं त लूडो जेके मां पंहिंजे साहेड़ियुनि सां गॾु वेही करे खेलंदी आहियां मूंखे उहो गेम खेलण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे छोकी हुननि में अलॻि अलॻि रिवार्ड्स ऐं कॉइन मिलंदा आहिनि इन करे मां उहा गेम ध्यान सां खेलंदी आहियां जीअं मां उहो रिवॉर्ड ऐं कोएंस खे जमा करे सघां ऐं मुंहिंजो इहो बि मक़सद हूंदो आहे की उन गेम में पहिरियों नंबर मां ई जीतां